تعلیم نے میری زندگی پر اور میرے برادری کے لوگوں کے زندگی پر بہت ہی مثبت اثر ڈالا کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کسی سماج میں کیسے رہنا ہے کیسے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے کیسے ہمیں ان سے ڈیل کرنا ہے ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ہمارے حالات کیسے ہونے چاہیے ہم لوگوں سے خوش مزاجی کے ساتھ ملے غصہ حسد کینہ جلن ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھے تو یہ ساری چیزیں تعلیم کے ذریعے سے ملی اسی طریقے سے تعلیم ہی کے ذریعے سے ہمیں ایک اچھے سوسائٹی بنانے کا موقع ملا ہماری برادری کو بھی ایک اچھی سوسائٹی بنانے کا موقع ملا تو تعلیم سے ہمیں بہت ہی مدد ملی ہے معاشی طور پر بھی مالی طور پر بھی عقلی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی اورآل تمام ہی جگہوں پر تعلیم کی وجہ سے ہمیں بہت ہی مدد ملی ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ ملا ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی ہمارے برادری کے لوگوں کو بھی تعلیم جب تک ان کی زندگیوں میں نہیں تھا بہت ساری چیزیں ان کے اندر تھی جیسے کہ بات بات پر لڑنا جھگڑنا حسد کینہ جلن لیکن جب سے تعلیم ان کی زندگیوں میں آیا تو ایک انقلاب ان کی زندگیوں میں آیا اب لوگ بہت ہی حد تک اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں دوسروں کے برے وقت میں ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک تعلیم ہی ایک تعلیم کا کی اہمیت اس سے سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ جو کل تک کسی کے کام نہیں آتے تھے آج دوسروں کے سکھ میں دکھ میں وہ ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے تعلیم ہماری زندگی پر ہر اعتبار سے مثبت اثر ڈال رہا ہے کسی بھی اعتبار سے منفی اثر نہیں اور یہ تعلیم اسی وجہ سے بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگیوں مثبت اثر رہے